सिंधी सभ्यता सिंधी संस्कृति ऐं सिंधी भाषा सां जुड़ियल जेके बि शयूं आहिनि हुन खे इकठो करण जो मूंखे जाम शौक़ु हुओ ऐं मां साईं झूलेलाल जो टिकट बि पाणि वटि रखियो आहे पर हिकिड़ी मूंखे कमी थी लॻे अफ़सोसु आहे की भारत सरकारि अॼु ताईं साईं झूलेलाल जे नाले जा सिक्का छो कान कढिया आहिनि असां सिंधियुनि जे लाइ मूंखे लॻे थो सराकारि खे ई कमु त करणु घुरिजे